हेलो आ कोण उलयता

आ हा तुमी खंयच्यान आयलात तुमी आ तुमकां किदें किदें पोळोपाक जाय म्हणजे तुमकां आ तुमी जर आतां हांगा जर वचत न्ही लोटली जाल्यार लोटली लोटली तें सालसेत तालुकान पडटा थंय तुमकां बरीं अशीं ट्रॅडिशनल जीं घरां आसात पोर्चुगिजां वेळार तीं घरां पळोवपाक मेळटलीं किंवा थंय आनीक व्हडलें एक बीग फूट लोटली म्हूण आसा थंय तुमकां पयलीं गोंय कशें आशिल्लें आनी आतां गोंय कशें आसा पयलींची गोंय आनी आतांचें गोंय सगळें थंय बऱ्या पेकी दाखयल्लें वता तुमकां जर देवळां जर पोळोवपाक जाय जाल्या तुमी फोंड्यांय भोंवपाक शकतात सांगां हय सावत गोवा कुळागरां जर कुळागरां जर तुमी पयत्लीं न्ही जाल तुमी फोंड्यां किंवा सावड्ड्या थंय दाबाळ नाल्यार उसगांव किंवा बऱ्या पेकी थंडसाण जर तुमकां जर पोळोवपाक जाय जाल्या तुमी सत्तरी तालुक्यान वाळपय म्हुणू एक गांव आसा त्या गांवान जर समज तुमी भोंवलीं न्ही थंय तुमकां भरपूर प्रकाराचीं कुळागरातशीं कुळागरां उदक न्हंय अशें सगळें पोळोवपाक मेळटलें आनी किदें जाय आशिल्लें तुमकां पळोवपाक आनी तुमी कशीं भोंवपाक सोदता तुमी तुमची गाडी हाडल्या आ सो टॅक्सी कॅब करतलीं न्ही जाल तुमकां हांव एक एडवायस दिता तुमी फोन केलात न्ही जाल तुमी ओला उबेर अशी टॅक्सी बूक करात गोंयच्यो टॅक्सी आसा पळय त्यो बूक लोकल टॅक्सी चलयतात पळय ते तुमकां खूब म्हारग पडटल्यो तुमी ओला उबर उबेर बी किदें जें आसा पळय तें करून वचपाक शकता ऑनलायन हय तुमकां बऱ्यो सवाय पडटल्यो कितले लोक आसात तुमी सगळे तुमकां गायड बी जाय पडटलो मा हा हय मागीर हांव हांव सुद्दा तुमकां एवेलेबल जावपा शकता हय हय पूण टे प्रमाणे चार्जीस पडटले म्हाजे म्हाजे चार्जीस सादारण दिसाक एक दोन हजार रुपया चार्जीस त्या शिवाय एक लंच च्या पाणी ब्रेकफास हें सगळें तुमकां दिवचें पडटलें कॉल करून सांगात आनी त्या प्रमाणे म्हाका पयली एडवान्सूय तुमी जी पे करात आ वॅलकम